हँ हँ एकदम एकदम जी जी अहाँ तऽ अहाँ अहाँ तऽ तेहन समयमे एलहुँ हन जे बुझु चानिये चानि अइ

बुझलियै ढेर पाबनि छै अतुका मुख्य पाबनि जे छै से चौठचन भेल छठि भेल होली भेल अतऽ जे छै से आओर अहाँके पाबनि छै अहाँके जे छै जकरा जे छै वैशाखी कहल जाइ छै जे छै जहिमे थाल खीचसँ खेलाय छै ढेर तरहक पाबनि होइ छै तऽ अहाँके कृष्ण पूजा सेहो बीत गेलै आ आब जे छै पिठे पर इन्द्र पूजा छै आ प्रत्येक शहरमे से इंद्र पूजा हमरा सबके मिथिलामे होइते टा अइ झंझारपुर सरिसब पाही मधुबनी आ अहाँ मधुबनीमे रुकले छी कोनो रिक्शावलाके कहबै सूरी इसकुल कतऽ छै ओतऽ होइ छै इन्द्र पूजा ओहि इन्द्र पूजाके देखैत अहाँ चलि आएब सरिसब पाही कोनो गाड़ी टेम्पू सरिसव पाही ओतहुँ इन्द्र पूजा देखि लेब आ ओतऽसँ झंझारपुर बगलेमे दश किलोमीटर छै जे छै से आ अतुका बारेमे कहल गेल छै मिथिलाके बारेमे पग पग पोखरि माँछ मखान तऽ मिथिलाके डेग डेगमे अहाँके पोखरि भेटल आ ओहि पोखरिमे रङ्ग बिरङ्गके माँछ आहाहा माँछ जे सुन्दर होएत अतुका जे छै टेंगरा पोठी इचना बुझलियै आ ओ माछके तऽ गप हटाउ काँकोर जे स्वादिष्ट अतुका हाएत बात नहि पुछु हँ हँ हमरा ओतुका मुख्य भोजन हमरा ओतुका मुख्य भोजनसँ अहाँ अनभिज्ञ हाएब अतुका मुख्य भोजन माँछ आओर साग छी बुझल अतुका जे छै से मुख्य भोजन माँछ आ साग रङ्ग बिरङ्गके साग भेटत रङ्ग बिरङ्गके माँछ भेटत